हाँ बच्चा या बेहतर विकास और विना ने ऑनलाइन क्लास उपल्ब्ध करानी चाहिए फ्री में क्योंकि घनी आणा बच्चा होवे है जिनका पेरेंट्स नहीं विना ने फ्री में क्लास भेज सके ट्यूशन भेज सके क्योंकि वे देहाती मजदूरी करें जादा बच्चा है तो सिर्फ स्कूल की फीस भेज सके वह विना ने ट्यूशन नहीं दिलवा सके तो वेडा बच्चा अगर मान लो आप रे भविष्य वास्ते कुछ कर्णी चावे तो वे की कर कर सकें तो हाँ एडो होनो चे चे के विना ने फ्री में क्लास मिल जावे और मैं एडो चैनल जाणु हूँ फ्री में जैसे उत्कर्ष चैनल है या काफी अब तो यूट्यूब में बोहोत सारा चैनल और वेबसाइट है जो आपने फ्री में क्लास देवे ला अपनी क्लास अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपने बता देलक आप्र चैनल मत सब कुछ मिल जला विना ने